आमच्या गांवांत सांस्कृतीक नाचाक तितलें म्हत्व ना आमच्या गांवांत सांस्कृतीक नाच म्हणजे फुगड्यो फुगड्यो सामक्यो फेमस आमी फुगड्यो फकत आमी फकत हाका चवथी दिसांनी खेळटात आनी आनी केन्नाच खेळनात आनी जर कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आसा आमी तातूंत पार्टीसिपेट करतात ना जाल्यार आमी त्यो आनी खंयच खेळणात फुगड्यो आनी चवथीक सुदां आमी तें एक फकत थोड्यांगेर खेळल्यार खेळटात थोड्यांगेर खेळच ना अजिबात सो तितलें म्हत्व ना डांसाक आमच्या गांवांत आनी लोकांक ताचो आनंद येता येना अशें ना पूण तितलें म्हत्व दिना जाल्यार आनंद कसो येतलो सो ताका तितलें म्हत्व आमच्या गांवांत ना खेळटात आमी फुगड्यो खेळटात पूण लिमिटेड सामकें कमी कमी हातूंत खेळटात आतां लोकांक फुगड्यो सुदां खेळपाक लज दिसता सो तें मात्शें कल्चर आमचें कमी जायत गेला आनी लोकांक तितली मजा येना तातूंत लोकांक आतां फकत हिपहॉप डांस मागीर सगळें वेस्टर्न डांस तसलें आवडटा आतां